तव्हां पंहिंजे ख़रीदारीअ जे शौक़ जो कीअं मज़ो वठंदा इन ते थोरी रोशनी विझंदा मूंखे ख़रीदारी करण जो तमामु घणो शौक़ु आहे ऐं मां सभिनी शयुनि जी ख़रीदारी मां पाण कंदी आहियां कॾहिं मॉल्स में वेंदी आहियां कॾहिं मार्केट्स में वेंदी आहियां ऐं ॿियनि ॿियनि किस्मन जूं ब्रांड्स जेके हूंदी आहिनि कपिड़नि जूं उहे मां वठंदी आहियां चंपल सुठा ॻोल्हींदी आहियां ऐं ड्रेसिस हिकदमु जेके नए नए क़िस्म जूं हूंदियूं आहिनि उहे वठंदी आहियां ॿारनि जे लाइ बि कपिड़ा वठंदी आहियां ऐं तमामु सुठे अघ ते वठंदी आहियां ऐं जिते बि वेंदी आहियां पहिरीं मां सुठीअ तरह ॾिसंदी आहियां कहिड़ी कहिड़ी नयूं शयूं आहियूं आहिनि उहे ॾिसी पोइ हिक ॿिन ॿियनि जॻहियुनि ते ॾिसी करे पो मां वठंदी आहियां ऐं मूंखे ॿियो शौक़ु ख़रीदारीअ जो अञा बि वधीक शौक़ु आहे जिते बि नयूं नयूं ड्रेसिस जंहिं जंहिं महिल में ईंदियूं आहिनि मां उते वेंदी आहियां ऐं जेको बि सम्झो मूंखे सम्झ में ईंदो आहे मां पंहिंजे घर जे लाइ बि वेंदी आहियां ऐं जेका बि शॉपिंग कंदी आहियां सोचे सम्झी बजेट रखी करे ऐं मन में ऐं पोइ शॉपिंग कंदी आहियां ऐं मूंखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे शॉपिंग जे लाइ मूंखे जॾहिं वणंदो आहियां मां तॾैं शॉपिंग जे लाए निकिरी वेंदी आयां ऐं ॾिसंदी आयां कुछ अॼु नओ आहियो आहे या ॿिए कंहिं मार्किट में वेंदी आहियां साॻे मार्केट में न अलॻि अलॻि मार्केट्स में बि वेंदी आहियां ऐं मूंखे तमामु सुठो लॻंदो आहे सभिनी जे लाइ घर वारनि जे लाइ शॉपिंग करण लाइ बि मुखे मज़ो ईंदो आहे मां उन्हनि जी बि खरीदारी सुठे नमूने कंदी आहियां न ॾाढी महांगी बि न कंदी आयां ऐं ॾाढी घटि वारी बि न कंदी आहियां पर मीडियम ऐं जेका सुठीअ तरहं हले जेको तां चवंदा आहियो भई अॼुकल्ह हीअ हीअ अलॻि अलॻि क़िस्मन जा ड्रेसिस आहिनि चूड़ीदार पजामा आहिनि जींस आहिनि मां मूंखे वणंदो आहे मां अलॻि अलॻि क़िस्मनि जो ब्रांड्स जींस टी शर्टस वठंदी आहियां पंहिंजे लाइ कुर्तीस वठंदी आहियां ऐं सभिनी खे वणंदो आहे जेको मां वठंदी आहियां घर में पसंदि बि ईंदो आहे ऐं उहो मूंखे पाण चाहींदा आहिनि भई मां हुनन जी ख़रीदारी कयां ऐं ॿियो ख़रीदारी करण में मूंखे वधीक छो सुठो लॻंदो आहे छाकाणि त ऑनलाइन शॉपिंग मूंखे न वणंदी आहे उते माना वरी खणी अच वापसि ॾियणु अच हीअं मां डायरेक्ट ॾिसी करे सिधो ॾिसी करे ऐं पाण पसंदि करे ऐं हिक दफ़े ई में वठी ईंदी आहियां